हमर इलाकामे एगो साँस्कृतिक मन्दिर छै जे बहुते मतलब बहुत अच्छा छै आओर इहाँपर हमर इहाँपर हमर मतलब इलाकामे बहुत अच्छा मन्दिर छै एगो लेकिन कि कहै छै बहुतसारा मन्दिर छै लेकिन एगो एहन मन्दिर छै धार्मिक साँस्कृतिक मन्दिर छै जे कहि सकै छिए मतलब इहाँपर बहुते अलग अलग देसके लोकसब भी अबै छै बहुत एँ जेना कि मतलब लोकसब अबै छै इहाँपर बहुत ज्यादा ही मतलब ई मन्दिरके बहुत महत्व मन्दिर मा मानल जाइ छै इहाँपर ई डिहबार बाबाके अएँ डिहबार बाबाके मन्दिर छै इहाँपर बहुत ज्यादा मतलब कि हनुमानजी पार्वतीजी मतलब दुर्गा माँके इहाँपर बहुत अच्छा मतलब पूजा होइ छै हर साल कि कहै छै इहाँपर दुर्गा माँके पूजा होइ छै ई बहुत ज्यादे महत्वपर पूर्ण मन्दिर छै जे हमसब हिनका बदले इहाँपर छठ पूजा मनै छै इहाँपर एगो पोखरि भी छै इहाँपर एकर नाम बड़ी पोखरि छै एतेक मानल जाइ छै लेकिन ई मन्दिर जे छै बहुत ज्यादा ही एगो शक्तिशाली मन्दिर छै इहाँपर अहाँ कहि सकै छिए इनसे जे विनती माँगै छिए ओ पूरा भी करि सकै छिए अहाँ ई जे मन्दिर जे छै बहुत अच्छा मन्दिर छै आओर इहाँपर पूजा अर्चना सुबह सुबह उठिकऽ पूजा भी करै आबै छिए हमसब आओर इहाँपर मतलब बहुत लोक मतलब कोरोना वाइरसमे भी इहाँप बहुत लोग आएल छलै जे कि कहै छै मन्दिरमे मन्दिरमे जे पू पूजा अर्चना कराबै आएल छलै आओर डे मतलब कि कोरोना वाइरसमे भी बहुत सारा लोक सब आएल छलै जे एहन जे हुनकर अथी हुनकर पूजा हुनकर आह मतलब हुनकर हुनकर पूजा हुनकर अर्चना भऽ गेलै पूजा अर्चना बहुत अच्छासँ भेलै एनाहिते कऽ कऽ हमसब बहुत मतलब इहाँपर ई मन्दिर बहुत ज्यादे एँ शक्तिशाली भी छै इहाँपर दुर्गा माँके मन्दिर इहाँपर एनाहिते बहुत ज्यादा मन्दिर छै लेकिन हिनकर हिनकर बहुत ज्यादा नाम होइ छै हिनकर जे ई जे मन्दिर छै ई बहुत ज्यादे फेमस मन्दिर छै इहाँके मतलब हमर इलाकाके एहन मन्दिर शायद ही कहीँ हेतै डिहबार बाबाके मन्दिर छै इहाँपर भोलेनाथके पूजा होइ छै मतलब हनुमानजी कि कहै छै हनुमानजी पार्वती रामजीसँ सारे भगवान छथिन इहाँपर मानि लिअ तऽ डिहबार बाबाके सबसँ मेन छै कि कहै छै ने भोलेनाथके मन्दिर छै ई भोलेनाथ बहुत ज्यादे शक्तिशाली छथिन आओर कि कहै छी ई मन्दिर छै कि कहै छै एहि ई मन्दिरके हमलोक छठि पूजामे भी अबै छिए मानऽ अब भी हर साल हमलोक पूजा करै छी इहाँपर शिवरात्रिमे हर हर पूजामे हमलोक ई पूजा कराबै छिए हर सोमवारके इहाँपर पूजा भी कराबै छिए हमलोक हमेशा दीआबाती सबकिछु जलबै छिए अगरबत्ती आब कि कहै छै इएहसब जलबैत रहै छिए बहुत अच्छा लगै छै इहाँपर मतलब दिल खुश हो जाइ छै ई मन्दिरमे आके आओर ई मन्दिर आब कि इहाँपर बहुत ज्यादे इहाँपर